सही बात छै बराबर तऽ घरमे ई प्रॉब्लम रहबै करै छै कि सामग्री खानाके कम रहै छै आओर बनाबैके रहै छै भोजन तऽ हमरा साथे ई होइ छै कि जब भी हमरा सामग्री कम रहै छै तखनि हम सभसँ आसान भोजन समझै छी कि दालि भात भुजिआ काहेकि दालि भात चावल सभके घरमे रहै छै दालि भी रहै छै आलू भी हमेशा ही रहै छै अहाँ ओकरा बाद प्याज भी रहै छै तऽ सभसँ आसान भोजन है कि दालि भात भुजिआ बनाइके खाइल जाइ काहेकि दालि भात भुजिआ बनाना भी आसान छै आरामसँ चावलके कूकरमे सीटी लगा देल जाइ आओर दालिके भी कूकरमे सीटी लगा देल जाइ भुजिआके लिए जादा कुछ करैके नहि पड़ै छै आलूके काटिके प्याजके काटिके ओहिमे सारा नमक मिर्च मसाला सभ रखके आओर ओ बहुत जल्दी बनि भी जाइ छै तऽ हमरा हिसाबसँ भोजन अगर सामग्री कम छै तऽ सभसँ अच्छा भोजन दालि भात भुजिआ छै